इन आर्थिक कार्यों में उत्पन्न करना उत्पादन करना खरीदना बेचना परिवहन भंडारण वितरण करना विनिमय एवं हस्तांतरण सभी सम्मिलित हैं इस प्रकार वे सभी मानविक किराये जिनमें पैसा कमाने हेतु उत्पाद सेवाओं का उत्पादन क्रय विक्रय हस्तांतरण वितरण विनिमय किया जाता है उन्हें व्यवसाय बिजनेस कहते हैं इसे हिंदी में वाणिज्य कहा जाता है आसान भाषा में कहें तो किसी उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं की उनके उत्पादकों एवं उपभोगताओं के बीच विनिमय से संबंध रखता है वाणिज्य कहलाता है वाणिज्य विषय कई क्षेत्र में काफ़ी गहराई से पढ़ाया जाता है